हेल' बायदेव आङो नोंसिनि जायगायाव थारमाने थांनो नागिरदों माने नोंसोरनि हारिमुनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय माने आरो बबे बायदि समाव फैयोब्ला नोंथांमोनखौ नोंथांमोननि मदद मोनगोन आरो नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन आं मिथिजानो लुबैयो औ औ औ बर' हारि हारिमुनि सोमोन्दै आङो मिथिनो लुबैदों

औ ओ ओ ओ ओ औ औ

औ

अ दे बिदिब्ला आङो नोंथांखौ लोगो हमनो हागोन बै समाव